जोंनि मावख'आव गोबाङानो इंग्लिश रावखौनो बाहायनाय जायो फर्म फिलआप खालामनो थाखाय इंग्लिश एसामिस जोंनि आसामाव फ्राय एसामिसखौनो बाहायनाय जायो ओमफ्राय आथिखालावथ' अफिसफोराव बर' रावखौबो गोबां लिरजाबाय बर' रावजोंबो जों फर्म फिलआप खालामनो मोनो आरो जोंनि जोंनि गामियारि मानसिफोरनि थाखाय इंराजि रावखौ एसे गोब्राब जायो जोङो बिनिखायनो मण्डल अफिसफोराव फ्राय एसामिसआनो बाहायजायो नालाय बिनि थाखाय एसामिस रावखौनो बाहायनाय जायो आरो जोंनि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला फ्राय बर' बिनि थाखायनो जों बर' रावखौनो रायलायनाय जायो बाजारफोराव जेरावबो लामा सामायाव जों बर'खौनो बांद्राय रायलायनाय जायो ओमफ्राय जोंनि लोखि बाजार खाथियाव भुटान भुटाननि भुटान दं नालाय भुटाननि मानसिफ्रा फैयोब्ला सासे सानै फंसे फंनै भुटाननि भाखाजोंबो जोङो रायलायो ओमफ्राय आरो जोंनि खाथियाव नेपालि दं नेपालिफोराबो नेपालि भाषाखौबो रायलायनाय जायो ओमफ्रायो नेपालिफोराबो जोंनि बर'फोरखौ बर' भाषाखौ एसे एनै रोंगौ बिदिनो जों गासैबो खौसेयै गोरोबलायनानै थायो जोङो मोनफ्रोमबो रावखौनो गावबा गाव बयबो मोजां मोनो